हैलो अंजी मैडम जी केह् हाल ऐ अंजी मैम मानवी शर्मा बोल्ला नी ऐं अंजी मैडम जी मिगी सनाओ आं केह् केह् करना मतलब असें डांस च केह् केह् करना अच्छा डांस दी क्लॉस ना तुस मिगी सनाओ आं कि मतलब केह्ड़ा पैर कुत्थै होग ते केह्ड़ा डांस करना असें कोई डांस दा नाम सनाओ अं अं ते अच्छा मैडम जी एह् पंजाबी बिच साढ़ी ड्रेस कोड केह् केह् सनाओ आं अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ते डांस सखाई ओड़दे असेंगी जां ओह्बी आपूं करना पौना ते अच्छा मैडम ठीक ऐ मैडम जी थाह्नूं सनाई ओड़गी ना ते सनायो ठीक ऐ ओके ओके